हेलो सर हँ नमस्कार नमस्कार हम हम सब साउथसे आएल छी हमरा मिथिलाञ्चल घुरबाके अइ से

जी जी जी हँ हँ

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ वाह वाह अच्छा अच्छा

हँ हँ अच्छा अच्छा हुँ हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा हँ हँ

वाह वाह वाह हँ हुँ

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा धन्यवाद हम आबै छी